जय झूलेलाल मां तैराकी अॼु खां अठ या ॾह साल पहिरीं शुरू कई ऐं तैराकी सि सिखण जे पुठियां मुंहिंजी प्रेरणा मुंहिंजी धीउ हुई मुंहिंजी धीउ जॾहिं कॉ इस्कूल में हुई त उनसां गॾु जा स्टुडेंट तैराकी में वेंदा हुआ त हुनखे स्विमिंग करण लाइ वेंदा हुआ त हुन अ चयो त मम्मी मूंखे बि तैराकी सिखणी आहे हुन सिखी हुन मूंखे चयाईं मम्मी तूं बि तैराकी सिखु ऐं ॾाढो सुठो हिकु शरीर लाइ कसरत आहे पंहिंजो शरीर हिन सां स्वस्थ थो रहे ऐं उन सां गॾु गॾु मां अठ साल पहिरीं तैराकी शुरू कई ऐं अञा बि मां कॾहिं कॾहिं जरूरु वेंदी आहियां तैराकी सिखण उनसां मुंहिंजो शरीरु ऐं मूंखे सेखारण वारी बि मुंहिंजी धीउ हुन पहिरीं सिखी छॾी उन छह महीना कोर्स कयो पोइ वरी हूअ मूंखे वठी वई हुनजे टीचर सां मिलायाईं त मां हुन सां गॾु वञणु लॻसि हूअ हफ़्ते में छह ॾींहं वेंदी हुई त मां टे ॾींहं वेंदी हुयसि ऐं हाणे मां ख़ाली महीने में टे या चार ॾींहं वेंदी आहियां पर मूंखे सुठो लॻंदो आहे पर पहिरीं मूंखे ॾाढो डपु लॻंदो हुओ पाणीअ खां पर हाणे मूंखे पाणीअ खां को डपु कान्हे मूंखे सुठी तरह सां तैराकी अचे थी जय झूलेलाल